आङो दिनैसिमबो संनाय खावनाय बा माबा माबिफोरखौ इउटुबाव होफेराखै खिन्थु जेबो जेरावबो बादायलायनायाव आं बाहागो लाफेराखै खिन्थु मोनसे समाव आङो माबा बे संनायनि ट्रेनिंखौ लादोंमोन खिन्थु बेफोरखौबो बाहायनायानो जायाखिसै आरो आमफ्राय दा जोङो न'आव सङो गावनि न'आवलाय गाव संखायो संनानै फेमिलिनो जाहोयो आरो खाना साना जाब्लाबो न'आवनो सङो संनानै आं जोबोद मोजां मोनो ओंखाम ओंख्रिखौ मैथा अमा बेदर अनद्ला सबाय दाउ मेवाइ बेफोरबायदिखौ संनानै गावनिजों गोदो उन्दैयाव जि जिखौ जानानै फैदों बेफोरखौ जानानै मोजां मोनो बेखायनो आङो गावनि लुबैनाय मथे आं संनो मोजां मोनो आरो आमफ्राय जानोबो हायो बेबायदिब्लासो दानि संनायफोरखौथ' जों जानो सुखुवाना मस्ला मस्लि होनाय मानाय स्टेन्डार्डखौ जोंना गामिनि अनद्ला मैथा मेवाइ सिब्रु बिबार साम' एम्फौ बेफोरखौ जों बेफोरखौ संनानै जों मोजां मोनो आरो अनद्ला एम्फौ साम' सबाय ओमफ्राय मेवाइ अनद्ला दाउ सबायजों दाउजों बेफोरबादि फुराना फुराना ओंख्रिखौसो जों मोजां मोनो दाबो उफाय गैया सङो माजे माजे दानि ओंख्रिबो सङो खिन्थु जों फुराना ओंख्रिफोरखौ संनानै जोंनि गोदो उन्दैयाव संनाय बिमाफोर संनाय बेफोरखौ संनानै जानानै मोजां मोनो आरो